इयै गी जेहडे़ ग्राई लोक होंदे ओह् पढ़ाई लिखाई गी ज्यादा महत्व नेई दिंदे ना जिंदगी च उनें ई लगदा ओह् पहले खेती बाड़ी करी गै ओह् अपना कम्म काज चलांदे ना फिह् उंहे गी लगदा कि पढ़ना लिखना इन्ना जरुरी नेईं ऐ इयां गै फिर जदू उंदे बच्चे दी गल्ल आंदी ऐ ते ओह् उंदे उपर इना खास घ्यान नेई दिंदे ना ओह् सोचदे ना कि आसे खेती बाड़ी करियै अपना गुजारा करी लेआ ते उनें बी कोई जरुरत बच्चे गी बी कोई खास जरुरत नेईं ऐ पढने दी कोई खास जरुरत नेईं ऐ तां फ्ही पढ़ाई गी कोई ज्यादा महत्तब अपनी जिंदगी च नेई दिंदे ना इस्सै करियै अस दिक्खने आं के उंदी गल्ल जेहड़ी ऐ ओह् जंदू बी उनें कोई प्रोबल्म आंदी ऐ जां उनेंगी कोई मुश्किल आंदी ऐ ते ओह् फिर गल्ल करी सकदे ना तां जेहडे़ ना पढे़ लिखे लोकें सामनै जेहडे़ पढे़ दे लोक होंदे ओह् अपनी गल्ल गी शैल चाल्ली कुसै सामनै रक्खी सकदे ना गल्ल करने दा उंदे कोल तरीका होंदा कि कियां गल्ल करनी ऐ ते उंदे मुकावले च जेहडे़ ग्रांई लोक होंदे ना उंहे अपनी गल्ल रक्खनै गै नेई ओंदी जां फिर अस कोई दिक्खी सकने आं कागज पत्तरै दी कोई गल्ल ऐ तां बी उनें कोई समझ कोई खास समज नेईं होंदी ऐ ते बस उनेंगी केह् होंदा कि ज्यादा इस करियै ग्राईं लोक होंदे जेहडे़ अनपढ़ लोक होंदे ओह् कंदे कुते बैंक च चली जंदे बेंक च पेसे कढाने होन जा पेसे जमां कराने होन उनेंगी इस गल्ला दा कोई खास पता नेईं होंदा उनें जद उनेंगी इक फार्म थ्होंदा ऐ ओह् बस कुसै भरांदे ना ते साइन करदे ते जां कोई नमी स्कीम चलदी ऐ उंहे उस स्कीम दा बी कुछ खास पता नेई लगदा अज्ज अज दे जमाने च अज दे इस बर्तमान समें च केंई चाल्ली दियां जेहड़ियां ना स्किमा चला दियां ना ते उनें उनें स्किमा दे तैह्त इक ते पहले उंहे समज नेई होंदी कि एह् स्कीम के है केह् नेई ऐ इस तू बाद उनें उस स्कीम दे बारे च जद पता लगदा तब तक ओह् अंदू तक ओह् स्कीम दे बारे च कुछ बी खत्म बी होई चुकी दी होंदी ऐ इस करियै उनें एह् सारियां गल्लां जद ऐसियां मुश्किलां फेस करदे ना ते उनेंगी उनेंगी फिह् समझ आई गया अवारदा ऐ बल्लें बल्लें समझ अवा दा कि पढ़ना जरुरी ऐ इस करियै अजकल दे इस समें च ग्रांई लोक बी पढ़ाई गी अपनी जिंदगी च महत्तव देने ताईं लग्गे दे ना ओह् सोचदे ना अज्ज ओह् सोचदे ना कि आसें ते नेईं पढे लेकिन जेहडें साढ़े बच्चे ना ओह् अच्छी अच्छी पढाई करन ते उँदे पढाई आस्तै ओह् बड़ा किश करा करदे ना